हमारे सांस्कृतिक में मुख्य व्यवसाय है मुख्य व्यवसाय है ब्राह्मणों का पंडितों का जिसमें ब्राह्मण कहीं भी पूजा पाठ करा के सादी बियाह करा के अपना जीवन यापन करते हैं लेकिन आज के लोग आज के जो ब्राह्मण के बच्चे हैं वो सब नहीं सीख रहे हैं वो इस व्यवसाय को छोड़ रहे हैं इसे नहीं छोड़ना चाहिए अगर यह छोड़ देंगे तो आगे का पूजा पाठ का व्यवसाय कैसे होगा हम लोग का पूजा पाठ कौन कराएगा